جی ہاں دہلی کے وراٹ کوہلی کو ارجنا اوارڈ ملا دو ہزار تیرہ میں نیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے پدم شری اوارڈ ملا دو ہزار سترہ میں انڈین نیشنلس کی طرف سے کھیلنے کے نیشنل لیول اوارڈ ملا دو ہزار اٹھارہ میں کھیل رتنا اوارڈ ملا